बाईक दे बारै च ते मिगी कोई नालेज नेईं ऐ क्योंकि मेरे घर बाईक ऐ ही नी मोटरसैकल जिसी आखदे मेरे घर ते हैनी ओह् हां स्कूटर ऐ हा साढ़ै मेरे घरै आह्ले कोल स्कूटर हा ओह् बी बड़ा पराना जेहा स्कूटर हा हां ओह्दे उप्पर में उं'दे कन्नै जंदी ही ओह् बी कदें कुदै इ'यां लेई जान कुदै ते बड़ा दूर नी जाना थोह्ड़े जेह् दूर जाना ऐ ओह्दे उप्पर जाना उंदे कन्नै ते एह् मोटरसैकल दे बारै च मिगी कोई नालेज नी ऐ क्योंकि जेहड़ी चीज घर ऐ ही नी ते ओह्दी नालेज कुत्थुं होनी कोई इ'यां कुसै दा कुदै इक दौ मिंट कुदै बेहियै चली गे ते ओह्दे बारै च थोह्ड़ी कोई किश दस्सी सकदा भाई आं इ'यां नी ते इ'यां जद पता नी ई किसै चीज़ा दा ते केह् दस्सना कुसै गी किश हां स्कूटर उप्पर जंदी ही इंदे कन्नै में मजा औंदा हा बौह्ने दा